हाँ हलो भैया मैं मोहन यादव बोल रेया हूँ आप इस समय कहाँ पर हो मैं आपको देख रहा हूँ लेकिन आप मुझे दिख नहीं रहे आपका मेसेज आया था कि पिकअप स्थान पर आ गया लेकिन आप कहाँ पर हो मुझे दिख नहीं रहे इसलिए आप थोड़ा जल्दी आएँ और मैं यहाँ पेट्रोल पंप के पास खड़ा हूँ सी एम राइज़ इस्कूल के पास तो आप थोड़ा जल्दी आइए मैं सोचता हूँ आप जल्दी आएँ तो अपन थोड़ा जल्दी चलेंगे तो अपना थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा आप लेडमार्क बताकर अपने सटीक स्थान को लिख कर सकते हैं मैं किराने की दुकान के पास खड़ा हूँ आप थोड़ा जल्दी आना और अपन चलते हैं बस पाँच या दस मिंट लगेगा आपको ठीक है मे पाँच दस मिनट इंतज़ार करूँगा थैंक यू